ہندوستان کی آب و ہوا مختلف اقلیمی شرائط کے تحت مختلف ہے یہاں کے آب و ہوا میں کئی عوامل شامل ہیں جیسے کہ آب و ہوا درجہ ذیل ہیں گرم روایتی زون ہندوستان کے بڑے حصے میں گرم روایتی مناخ ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور سردیوں میں بھی تھوڑی سردی محسوس ہوتی ہے ٹھنڈی روایتی زون کچھ علاقوں میں ٹھنڈی روایتی مناخ ہوتا ہے جہاں برف برس سکتی ہے اور سردیوں میں درجۂ حرارت کافی کم ہو سکتی ہے بارش مانسون بارش بڑے حصے میں مانسون بارش کے علاوہ دوسرے اقلیمی اقدامات بھی ہوتے ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتے رہیں شدید گرمی بعض علاقوں میں برسات بہت کم ہوتی ہے اور خشکی کی شدت محسوس ہوتی ہے